میں نے اپنا سب سے پہلا پروڈکٹ ایک الیکٹرک کیٹل خریدا تھا جوکہ ہم نینی تال جب گھومنے گئے تھے ہم اسے وہاں لے کر گئے تھے اس کو پہلے مجھے یوز کرنا نہیں آتا تھا اس لئے ہم لوگوں نے بہت زیادہ چیزیں ویسٹ کی پہلے لیکن اس کے بعد میں جب ہمیں یوز کرنا آ گیا تو ہم نے اس سے بہت سے فائدے اٹھائے مطلب جو وہاں پر چائے تھی وہ اتنی کاسٹلی تھی تو ہم نے سبھی کے لئے چائے اپنے پاس اپنے ہوٹل روم میں بنائی جو کہ وہ الیکٹرک کیٹل جو تھا وہ کافی یوزفل تھا ہمارے لئے اس ٹائم پر اس سے ہمارے کافی سارے پیسے پچے اور ہم نے مطلب کبھی بھی مطلب بنا ٹائم کو دیکھے ہوئے چائے بنائی اس میں آرام سے اور آرام سے چائے کے مزے لیے